جی بالکل کسانوں کو بہت سی دشواریاں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ذریعے مسنوعات میں جیسے گیہوں ہے چاول ہے پیاز ہے لہسن ہے اِن سب چیزوں میں کسان کو بڑی محنت اور جِد و جہد کرنی پڑتی ہے وہ سب سے پہلے تو کھیتوں کو جوتتا ہے جوتنے کے بعد اُس میں غلّہ اگاتا ہے غلّہ بوتا ہے غلّے کو اُگاتا ہے اور صحیح وقت پہ اُس پہ کاٹنا اور اُس کو دوائیوں سے بھی دوائیاں اُس پہ چھڑکتے رہنا تاکہ کیڑے نہ لگ جائیں اور اُس کے بعد ذرعی مصنوعات کو مارکیٹ تک کے پہنچانا ایک بہت ہی بڑا اور مشکل اور پیچیدہ کام ہوتا یہ ہے کہ مارکیٹ میں معلوم ہُوا اُس کا ریٹ آج کل تین روپئے کلو ہے اور کسان نے اُس پہ لگایا ہے دس روپئے تو اِن سب مشکلات کا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم کھیت مارکیٹ سے سو کلو میٹر دور ہے تو وہاں سے بھی لانا بڑی مشکل کا کام ہوتا ہے